में सनान्ना तुसें कि रनिंग करने साढ़े मैंटल जां दमाकी हालत केह् केह् फायदे न खासकर में तुसेंगी इ'यै सनाना चाह्न्ना कि रनिंग करने दे कोई बी नुकसान निं हैन साढ़ी जिन्दगी दे बिच्च रनिंग करने दे दौड़ने दे हमेशा फायदे गै फायदे न अगर कोई बमार होऐ कमजोरी फील होआ दी तां पानी पीत्ता शैल दौड़ सौड़ ऐक्सर्साईज कीती बंदा फिट्ट रौंह्दा उसी फिजीकल कोई प्राबलम निं होंदी ऐ ते इयै सनाना चाह्न्नां रनिंग करने दा बाद च अस बड़ा स्हेई फील करने बिल्कुल रिलैक्स होई जन्ने रनिंग करने दे बाद च जेह्के थोह्ड़ा दो चार ऐक्सर्साइज़ां करियै रिलैक्स फील होंदी निं एह् मैह्सूस होंदा आहा हा बंदे डेल्ली रनिंग करनी चाहिदी में आपूं डेल्ली रनिंग करना स्हेई बिल्कुल इ'यां रिलैक्स फील खासकर सवेरै सवेरै इक ते ठंडी हवा दूआ ठंडी हवा इक दुआ दोस्तें नै निक्की निक्की गप्प लग्गी जंदी दौड़ना अपने जाना बड़ा स्हेई इ'यां पाजिटिव इनर्जी करिएट होंदी रनिंग करने नै स्हेई सनां नी बड़े सारे फायदे न जिसी मर्जी पुच्छी लैओ सारें गी पुच्छी लैओ कि रनिंग कन्नै कोई नुकसान निं ऐ रनिंग कन्नै रनिंग करनें दे हमेशा फायदे गै न डेल्ली थोआड़ी बॉड्डी मतलब डेल्ली पानी पीह्गे बिल्कुल थुआढ़ी मैंटल हैल्थ फिजीकली हैल्थ बिल्कुल स्हेई रौह्नी और माईंड थोआड़ी बाड्डी थुआढ़े माईंड दी पावर बिल्कुल स्हेई स्हेई होनी बिल्कुल कोई बी इ'यां जिसलै रनिंग जन्नां कोई बुरा इफैक्ट होंदा गै निं जिन्दगी च हमेशा रनिंग दा स्हेई तरीके कन्नै पाजिटिव इंपैक्ट गै औंदा जिन्दगी च पाज़िटिव असर गै होंदा साढ़ी मैंटल हैल्थ उप्पर तुसें इ'यै सनाना चाह्न्ना अ'ऊं हर कोई कोई बी दौड़ग भाई रनिंग करदे म्हेशां ऐक्सर्साइज करियै रनिंग कन्नै बी पसीन्ना थोह्ड़ा ताकत दा लग्ग ओह् गल्ल निं ऐ रनिंग करियै ओह्दे शा बाद रिलैक्स फील करने ओह् बड़ी स्हेई चीज ऐ इ'यै सनाना चाह्न्ना कि रनिंग स्हेई चीज ऐ साढ़ै एह्दे आस्तै मैंटल हैल्थ फिजिकल होर बी साढ़े दोस्तें गी सनाना चाह्न्ना कि भाई रनिंग करने गी आओ केइयें गी फैटस रनिंग करने कन्नै इक तां फैट बी लास होई जंदा इंसान दा है नी इ'यां कोई बड्डा बड्डा फैट होंदा लोकें गी शैह्रें दे लोक इ'यां होंदे नी हरामी होंदे थोह्ड़े ग्राएं दे लोग हरामी कुत्थै होने कोई गोड्डी करा दा कोई किश करा दा उं'दा पसीन्ना इ'यां निकली जंदा रनिंग करा दा कोई भिड्डें पिच्छें जा दा कोई डंगरें नै जा दा कोई जाड़े गी जा दा कोई घराटे जा दा कोई समान ढोआ दा कोई कुसै दै कम्म कराने गी जा दा कोई लाद्दिया जा दा मतलब चलदे रौंह्दे सारी ध्याड़ी शैह्रै दे लोग बेही रौंह्दे पढ़दे हैन शैह्रे दे लोग पढ़ने गी तेज होंदे ग्रांऽ दे बी बिच्च तेज होंदे पढ़ने गी शैह्रे दे लोग बी जंदे जिम्म बगैरा ओह् बी स्हेई ऐ ब केई गलांदे इ'यां ग्रां दे लोग ग्रांऽ दे लोग बी ठीक होंदे जे स्हेई सनां ते रनिंग करने दा कोई बी बुरी इफैक्ट निं ऐ स्हेई बी ऐ फायदा ऐ रनिंग करने दा साढ़ी लाईफ बिच्च तुसेंगी इ'यै सनाना चाह्न्ना कि रनिंग करने दे बाद रिलैक्स बड़ा फील होंदा ते बस में इ'यै सनाना चाह्न्नां कि रनिंग स्हेई तरीका ऐ साढ़ी जिन्दगी बिच्च इक स्हेई अग्गें लेई सकदा जिन्दगी स्हेई रौंह्दी साढ़ी फिजीकल साढ़ा दमाक साढ़ी बॉड्डी साढ़ा शरीर स्हेई रौह्ग ताईं गै अस अग्गें कम्म करै ने तां ई गै असें पढ़ी पाना तां ई गै असें अच्छा रिलैक्स फील होना असेंगी ते रनिंग बड़ा स्हेई तरीका ऐ में जैदा निं बोलना चाह्न्ना ऐं एह्दे बारे च दौड़ने दे बारे च ते दौड़ना बिल्कुल स्हेई ऐ इक पाजिटिव वे ऐ साढ़ी लाईफ च दौड़ना ते दौड़ना जरूरी ऐ साढ़ा ग्रांऽ दे लोग दौड़दे रौंह्दे इ'यां बाकी जेह्ड़े लोग रनिंग नेईं करदे में उ'नेंगी सनाना चाह्न्नां रनिंग दी बड़ी स्हेई लैन ऐ साढ़ी जिन्दगी दे बिच्च मतलब दौड़ना दौड़ना जिन्दगी इ'यां बी दौड़ना होंदा लाईफ बिच्च अस इ'यां बी दौड़ा ने अपने जीनै आस्तै इ'यां दौड़नां ते इ'यां बी दौड़ना म्हेशां दौड़ना इक स्हेई स्हेई तरीका ऐ स्हेई रस्ता लब्भी जंदा अगड़ा स्हेई कामयाबी ऐ रस्ते कामयाबी ऐ रस्ते दौड़ना स्हेई तरीका ऐ में थुआढ़ा शुक्रिया अदा करना चाह्न्नां